नहीं मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला है क्योंकि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वही हिंदी है तो हम जनरली हिंदी ही बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि कई कभी मुझे मौका मिला हो तो हिंदी हिंदी का मुझे अनुवाद करना पड़ा हो कहीं पे और ये है कि हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो बहुत अच्छी है और लोग इसे सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और विदेशों में इसका बहुत मान दे रहे हैं लोग और सीख रहे हैं इसके क्लासेस भी लगती हैं सीखने के लिए तो हिंदी भाषा हमारी राष्टभाषा है